हिकु दफ़ो भुल में मां जंहिंखां माल वठंदो आहियां उन खे हिकु दफ़ो बिना चेक बिना चेक ते तारीख़ विझण जे उन खे मूं चेक ॾेई छॾियो हुओ मूंखे तॾहिं ध्यान में आहियो जॾहिं हू चेक खणी वियो ऐं उन चेक जे विझाइण जी तारीख़ थी वई तॾहिं जॾहिं उन चेक विझायो तॾहिं मूंखे बैंक में वञी करे मूं जॾहिं चैक अची वियो हुओ त हुननि वटि वञी बैंक वारनि खे वञी मूं उन चेक में वञी करे तारीख़ विधी बैंक में पंहिंजी सुञाणप हलाए करे ऐं उन जो चेक मूं पास करायो